ہلو وعلیکم السلام ہیلو ہاں میڈم میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں یس میں رابعہ باجی بات کر رہی ہوں ایکچولی یہ میرا بوٹیک ہے یہاں پر اور میرے یہاں کپڑے بھی سیل کیے ج جاتے ہیں اور میں جو ہوں ایمبرائڈڈ کپڑے بھی سیل کرتی ہوں اور اپنی میرے پوری مینوفیکچرنگ ہے ایکچولی تو میں ہاں ود کرھائی اور اس کو سلائی اسٹیچنگ وغیرہ کروا کے میں اس کو دیتی ہوں کسٹمر کو تو آپ کو کس طرح سے چاہئیں کس رینج میں چاہئیں تو تھوڑا سا آئیڈیا دیجیے

رینج کا تو ایکچولی ہے کہ کچھ آئیڈیا دیجیے کہ آپ کو کس طرح کی ایمبرائڈری چاہیے کتنی ہیوی چاہیے کیونکہ وہ تو پھر میں رینج آپ اپنا بتائیے بجٹ کہ آپ کس بجٹ میں مجھ سے لینا چاہیں گی ایکچولی یہاں تو میرے پاس تو پچاس پچاس ہزار ساٹھ ساٹھ ہزار تک کے لگیں گے اور غرارے بھی تیار ہوتے ہیں سوٹ بھی تیار ہوتے ہیں اور میڈیم رینج بھی ہے اگر آپ کو جیسا چاہیے بیس ہزار بائیس ہزار ہاں انشاء اللہ ہو جائے گا بس یہ ہے کہ آپ اپنا فیبرک بتائیے کس فیبرک پہ چاہیے بنارسی چاہیے اورگینزا چاہیے سو بنارسی ہاں انشاء اللہ ہو جائے گا ہو جائے گا ٹائم بتائیے آپ ٹائم کتنا ہے اچھا ایک مہینے کا ٹھیک ہے میں آپ کو قریب پندرہ سے بیس دن کا ٹائم ہے میرے آپ کے پاس تو میں آپ کو آرام سے انشاء اللہ بنوا دوں گی کیونکہ آگے جو ہے آنے والے ٹائم میں شادیوں کا سیزن آ رہا ہے تو کام بھی بہت ہوگا تو اچھا ہو کہ آپ نے مجھے ابھی بتا دیا ہے تو میں آپ کا کے اندر تیاری کرتی ہوں تو آپ مجھے یا تو ویڈیو کال کیجیےیا پھر میں آپ کو ساری پکس سینڈ کیے دیتی ہوں ڈیزائنس کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے تھینک یو اللہ حافظ